हेलौ हम सुकृति बाजै छी हमरा सीतामढ़ी के स्वास्थ के बारे मे जानकारी प्राप्त करऽ के अछि सीतामढ़ी मे स्वास्थ ब्यबस्था केना चलै छै हॅं हॅं केना डॉक्टर काज करै छै केना नर्स काज करै छै चर छै अच्छा हमर ग्रामीण क्षेत्र मे आशा छथिन आँगनवाड़ी छथिन ई सभ की जानकारी दय छथिन जे हुनका गोर हुनका जे भेटै छै सरकार के तरफसँ से हमर ओतऽ सीतामढ़ी के स्वास्थ केन्द्र मे एम्बुलेन्स के सुबिधा छै कि नहि की

नहि एते जानकारी चाहै छलहुॅं हँ